گڈ ایوننگ سر آپ موبائل شاپ سے سر بات کر رہے ہیں سر مجھے موبائل چاہیے اور اچھا موبائل بروکر ہیں آپ سر مجھے کس نام سے ہے سر اچھا گلاب موبائل سنٹر کے نام سے سر سر مجھے موبائل چاہیے اور ایسا موبائل چاہیے کہ جس کی بیٹری جو ہو لانگ لاسٹک یا لائف ٹائم اس کی بیٹری اور سر اسی طریقے سے فوٹوگرافی اچھی ہونی چاہیے سر وہ آپ موٹرولا کمپنی میں یا اوپو یا اسی طریقے سے سر ویوو میں جس کی جس کے فیچرس وغیرہ اور اسی طریقے سے کیمرہ تو یہ ساری چیزیں میں نے دو چیز کا ذکر کیا ہے سر کہ ایک فوٹوگرافی ایک اس کی بیٹری کے بارے میں تو لانگ لاسٹک یا لانگ ٹائم ہو

اچھا سر ہوں سر کتنے ایم ایچ کی بیٹری ہے سر اس کی پانچ ہزار اچھا سر

اور سر یہ فرنٹ اور فرنٹ کمیرہ کے لیے بیک کا کیمرہ دونوں چاہیے سر اچھا ہے سر ہوں ہوں یس سر سر یہ پرائز آپ بتا سکتے ہیں پندرہ ہزار پلس سر فائیو جی ہے نا جی اچھا اگر ویوو کے فیچرس کے بارے میں میں پوچھوں سر آپ سے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں سر کہ ویوو کیا ویوو موٹرولا سے اچھا ہے یا پھر موو موو یہ موٹرولا جو ہے ویوو سے اچھا ہے سر جی جی سر میں یہ پوچھ اچھا اچھا سر بیٹر ہے ہوں سر آپ کے جیسے فائننس پہ سر ہوتا ہے قسط پہ بھی موبائل آپ اچھا سر ڈاؤن پیمنٹ کرنے کے بعد اس کے بعد قسط ہماری بن جائے گی اور چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے اوں ہوں اچھا سر یہ مجھے پوچھنا تھا ایک اور چیز میں کہ موٹرولا کے بارے میں کہ سر یہ زیادہ یوز کرنے پہ ہیٹ ہوتا ہے زیادہ کیا ہے اس طرح اچھا بس یہ ہے کہ زیادہ یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے ہیٹ وغیرہ اچھا اس طرح کی کوئی اس طرح کمپلین آپ کے پاس نہیں آئی ہے اچھا سر سر اگر لینا میں چاہتا ہوں فائننس پہ نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاؤن پیمنٹ پورا دے کے میں موبائل لوں تو سر آپ اپنا لوکیشن مجھے بھیج سکتے ہیں سر ایک نمبر پہ مجھے جی سر سر لکھنؤ میں ہی ہے اچھا لوکیشن مجھے جی لوکیشن مجھے آپ آپ سر سینڈ کر دیجیے پھر میں آپ آ کے کل سے کل آپ سے ملتا ہوں سر اوکے سر تھینک یو